जोंनि हारिमु हारिमुनि उन मोन्थाइखौ रैखा खालामनायनि थाखाय आंनि सुबुरुनफ्रा जाबाय

बैसो जानाय बिमा बिफा आरो लेखा गोरों मेलेमजिबि सुबुंफोरा उन्दै उन्दै फरायफुनाय फरायसा आरो उन्दै उन्दै जोनोम जानाय गथ'फोरनि सिगाङाव जोङो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै हमना ला गान्नाय जोमनायफरखौ गानै जोमै दिन्थि नांगोन मानो होनब्लाथाय गेदेरफोरनि खौ नुनानैसो उन्दै उन्दै गथ'फोरा सोलोङो थिक बेबायदिनो जों बैसो जानायफोरा बेखौ दिन्थिलांनांगोन हमना ला जोंनि जानाय लोंनाय अनला खारै सबाय ओंख्रै बेफोर जानानै दिन्थिनांगोन अब्लासो बे जोंनि हारिमु होन्नानै बिसोरो मिथिलांगोन नङाब्ला जोङो जुदि बैसो जानाय सुबुंफोरानो जुदि बेफोरखौ उन्दै उन्दैफोरनि गेजेराव दिन्थियाब्ला बिसोर जेबो मिथिनाय नङा आरो गुबुन हारिनिखौसो बोजबना लागोन बे बायदिनो गान्नाय जोमनाय जाना लोंनाय धोरोम सिबिनायफोरनि बेलायाव जुदि जों मोजाङै दिन्थिनो हायोब्ला बिसोरनि सिगाङाव अब्लासो बिसोरो उन्दै उन्दै जेनेरेसनफोरा सोलोंनानै लानो हागोन नङाब्ला जुदि बैसो जानायफोरानो मालायनि हारिमुखौ बजबनानै दिन्थियोब्ला बेखौ इयुन फोलेरफ्राबो एखे खामानिखौनो मावलांगोन बेनिखायनो जोङो सांग्राथियै जोंनि हारिमुखौ बजबना लानायखौ दिन्थि नांगोन